हलो हा मां अजय भेरवानी पियो ॻाल्हायां मां पंज सत ॾींहं पहिरियों तव्हां वटां वीहनि माण्हुनि जी रोटी घुराई हुई ऐं उहा रोटी ॾाढी सुठी हुई ऐं हाणे मां उनमें कुझु ॿिए बि आइटम घुराइणु पियो चाहियां त तव्हां वटि छा इहे आइटम एवेलेबल आहिनि जीअं त दाल पकवान मालपुड़ो चाबू हलवो फ़लूसो अच्छा त इहे तव्हां वटि मिली वेंदा त हाणे तव्हां हिकु कम कयो त इन सां गॾु मूंखे अठ मालपुड़ा ऐं पंज दाल पकवान ऐं सत फ़लूसा ऐं चार आइस्क्रीम इहे सभु आइटम उनसां गॾु मोकिले छॾियो ठीकु आहे हा इहो कंफ़र्म आहे ऑडर तव्हां इहे सभु शयूं मूंखे मोकिले छॾियो ठीकु आहे धन्यवाद